हम जो है घर बैठे मोबाइल से जो है हर जगह का समाचार सुनते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है कहाँ का नहीं हो रहा है घर बैठे ही अपने टी बी से और मोबाइल से समाचार सुनते रहते हैं हमेशा और हर जगह का कैसा वातावरण है कहाँ पानी बरसने वाला है कहाँ आँधी आने वाला है कहाँ क्या होने वाला है वो सब बातें जो है मोबाइल में बताते हैं समाचार और हमेशा सुनते रहते हैं हमको खुशी होती है घर बैठे ये सब सुनकर के बहुत खुशी होती है कि देखो हम जो है घर बैठे मोबाइल से और टी वी से हर जगह का समाचार सुनते रहते हैं कहाँ मंदिर का उद्घाटन हो रहा है हमारे मोदी सरकार इस समय में हाँ और हर चीज जो है हर चीज सुनते रहते हैं कहाँ बारिश हुआ है कहाँ तूफान आया है कहाँ क्या हुआ है ये सब न्यूज जो है हमारे घर बैठे हमको सुनते रहते हैं और इस को हमको बड़ी खुशी होती है कि हम अपने घर पर ही हर जगह का हर देश का समाचार सुनते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और जो इस समय क्रिकेट चल रहा है उसके बारे में भी लोग कहाँ खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी देखते हैं टी वी में और न्यूज में सुनते हैं मोबाइल में इन सब बातों को सुनकर के घर बैठे हम अपने खुशी अनुभव करते हैं और परिवार वाले भी देखते हैं और सब ओ बहुत प्रसन्न होता है खुशी होती है इसके बारे में